बरोवपाक म्हाका पयलीं म्हाका वाचपाक खूब आवडटालें शाळेन आसतना जेन्ना आमकां सुरवातेकच कोंकणी जेन्ना पुस्तकां आमकां दि स्पेशली कोंकणी जेन्ना पुस्तकां आमकां वाडटाली न्यू न्यू टेकस्ट बूक जेन्ना आमकां वाडटाले तेन्ना हांव सगळ्यांत पयलीं खंयची स्टोरी इंट्रेस्टींग आसतली काय हें पळयतालें खंयचो चेपटर इंट्रेस्टींग आसतलो काय तें पळयतालें आनी हांव वाचपाक ती सुरवात करतालें आनी जेन्ना जशें जशें शाळेंत शाळा जाली

जेन्ना धाव्वी धाव्वेक हांव कविता बरयतालें कविता बरोवपाची धाव्वेक हांवें सुरवात केली एक स्पर्धेन हांव भाग पारटीसिपेट जाल्लें पण कांय म्हाका मेळुना पण ना बट तातूंतल्यान हांवें तेन्ना धाव्वेक आसतना कविता बरोवपाक सुरवात केल्ली ती कविता आसली ती म्हटल्यार एक पावसाचेर आसली आनी दुसरी कविता बरयल्ली ती टिचर्स डेआ खातीर बरयल्ली थंयच्यान मागीर बरोवपाक सुरवात केल्या हांवें मागीर हांवें बरोवपाचें जेन्ना अकरावेक आनी बारावेक आसलें तेन्ना म्हजें बरोवपाचें खूब कमी जालें आनी कारण अकरावेक फक्त कोंकणी बरोवपा शीक कोंकणी एज अ सबजेक्ट हांव शीक शिकतालें आनी बोरंक बोरोवपाक त तेन्ना दिसलें की बरोवपाच्या पेक्षा एक अशें सादर करता सादर करता तें बरें दुसऱ्यालें सुद्दां आसूं पण मागीर जेन्ना मास्टर्स टिवायक आसलें टिवायक जेन्ना थर्ड इयर आसलें तेन्ना एक दुसरे लेखक जें बरयतात जे ते वाचतात तें म्हाका अशें दिसपाक लागलें की हांवय बीन म्हजीय बीन एक काणी आसपाक शकता म्हाजी बीन एक हांव काणी चितून वा वेचून बरोवंक शकता आनी जेन्ना मास्टर्स करतालें तेन्ना आमकां सगले लेखक जे हनुमंत चोपडेकर सर मागीर सर प्रकाश पर्येंकर सारकेल्ले सर जेन्ना ते एक स्वता एक महा लेखक आनी तसले ते सर जेन्ना तुमकां डेली शिकयतात तेन्ना तेंचे कडल्यान तें एक वरांचे लेक्चर जाल्यार एक दोन मिनटां तांचें तें बरोवपा खातीर तुमकां एक मोटीवेट करप आसता तुमी बरोवपाक स्टार्ट करा बरयात तुमचें कित्त तरी बरयात तुमचें कित्त तरी रचना करात तेन्नाच्यान ताजे खातीर म्हाका बरोवपाक हांवें हालीं बरयलां तशें काणयो कविता भरपूर रचिल्ल्यो आसा पण सुरवात जाली खंयच्यान म्हाका किदें उपदेश असो कविते कडेन अशें ना कारण म्हाका हांव फक्त म्हज्या मनोरंजना खातीर आनी लोकांक जें आवडोंक शकता आतां जेन्ना एक लेखक साहित्य रचता तेन्ना अशें आसना की थोडे अशे आसता की ते किदें रचता तें जे ओडियंस आसा जे लोक आसा तांकां टारगेट केल्लें आसता

तसलें हांव तें हांव बरोवपाक बसता आतां फोर एकजांमल हांव जेन्ना उदारणा खातीर जेन्ना हांव कविता बरय हांव जेन्ना आतां हाली हांवें ज्यो कविता रचल्या त्यो कितेंय कसल्याय गजालीक पळोवन पावसाक पळोवन नाजाल्यार वाटेर कोण दिसलो असो मनीस की ताचेर तुका एक कविता बरोवं कशी दिसली तशें मागीर हांव बरयतालें अशें अमकेच उद्देश उद्देश फक्त एकच आसा की म्हाज्यो बीन कविता आनी म्हाज्योय बीन काणयो ज्यो हांव रचतलें त्यो सगळ्यांनी वाचच्यो हो म्हजो उद्देश आसा आनी म्हज्या काणयांनी आनी कवितानी काणी एक किदेंय एक हें नासूं मो मोरल नासूं एक येरा सोपून मोरल ओफ द स्टोरी म्हणटा पळय तशें नासूं कवितेन सुद्दां आसता तशें नासूं पण ज्यो म्हज्यो भावनां आसा जें हांव त्या काणयेंतल्यान वा कवितेंतल्यान सांगपाक सोदतां तें म्हाका लोकां मेरेन पावपाक जाय की ती काणी चडशी हांव रचतां ती हांव म्हाका कितें दिसतां तें तातूंतल्यान हांव रचतां जें चडशें रसता तें म्हाका म्हज्यो ज्यो भावनां आसा त्यो लोकां मेरेन पावलेल्यो आनी त्यो लोकांनी अणभवलेल्यो ज्यो हांवें अणभवल्यात त्यो लोकांनी लोकांचेय मे बी थोड्यांच्या लायफानी तशें जाता आसतलें आनी तांकां दिसपाक शकता की आरे हेतें आपल्याय वांगडा जालां तेच्या खातीर